मोबाइल जे हम इन्टरनेट पर देखले रहौ हमरा नीक लागल रहै जब मङ्गेलू मोबाइल तऽ बहुत ही खराब देखै मे लागल आओर फीचर्स भी ओकर बहुत ही खराब रहै आओर आब